जय सचिदानंद मस मस दर्शन ॾिना अथव किथे हलिया विया हुयव हा ॿुधायो ॿुधायो लॻिभॻि पंजाह हज़ार तोलो अथव अघु घड़ाई तव्हां खे छा छा ठाराहिणो आहे उहो ॿुधायो ठीकु आहे ॾिसो घड़ाई त चूड़ियुनि जी ॾह हज़ार लॻंदव चूड़ी जी घड़ाई चूड़ी जी घड़ाई ॾह हज़ार लॻंदव घटि में घटि हिकु तोले जी हा हा पंज हज़ार त हाणे तव्हां ॾिसूं था असांजी डिज़ाइनूं तव्हां ॾिसंदा जहिड़ी तव्हां डिजाइन तव्हां पसंदि कंदा उन हिसाबु सां अघु हा ऐं चूड़ी हिकु हिकु चूड़ी घणे ग्रामे ताईं ठाहिणी आहे तव्हांजी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मतलबु ॿ चूड़ियूं ॿिनि तोलनि जूं ठाहियां

ठीकु आहे मां तव्हांखे डिज़ाइनूं ॾेखारियां थी तव्हां पसंदि कयो जेको तव्हांजो ऑडर हूंदो उहो लिखाए वञो जीअं ई तियारु थी वेंदो तव्हांखे फोन अची वेंदी ऐं ॿियो शादी तव्हांजी कॾहिं आहे ठीकु आहे एॾनि ऐॾा थोरा ई ॾींहं आहिनि हे त मूंखे टाइम लॻंदो ठाहिण में त पोइ वरी मेकिंग तव्हांजी वधीक लॻंदव ठीकु आहे तव्हां मां ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे चैन चैन जूं डिज़ाइनूं बि ॾेखारियांव थी उहे बि पसंदि कयो जेका डिजाइन तव्हां चवंदा उहा बि कंपलीट तियारु थी वेंदी मुंडियूं बि तव्हांजूं तियारु थी वेंदियूं छोकिरीअ जी माप ॿांह जी माप तव्हां खणी अचो उहा मूंखे ॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे न न ठीकु आहे तव्हां घड़ाई वधीक ॾियणु लाइ तियारु आहियो त मां अठनि ॾींहनि में तव्हांजो कमु पूरो कराए छॾींदमि हाणे मां तव्हांखे डिज़ाइनूं ॾेखारियांव थी तव्हां हुनमां डिज़ाइनूं पसंदि कयो ऐं ऑडर लिखाए वञो जीअं ई तव्हांजो ऑडर तियारु थी वेंदो तीअं तव्हांखे फोन अची वेंदी ऐं तव्हां अची करे पंहिंजो ऑडर खणी वञिजो ठीकु आहे ऐं ॿियनि खे बि ॿुधाइजो ॿियनि मिटनि माइटनि खे बि ॿुधाइजो असां कि मन ठीकु आहे तव्हां हुनजी बिल्कुलु बि चिंता न कयो सुठे खां सुठियूं डिज़ाइनूं ऐं सुठे खां सुठो सोन तव्हांखे ठाहे ॾींदासे न्याणी जा साहुरा बि असांजो नालो कंदा जय झूलेलाल